फिलहालमे अगर हम बात करी बुजुर्ग लोक जे कोन तरहक खेल खेलाइत अछि तऽ बुजुर्ग जे हमरा घरमे हमर दादी अछि ओ हुनका बात करनाइ अलग अलग तरहकेँ बात करनाइ हमरासंँ मतलब हमर जादा समय हुनका साथ बीतैया आओर बहुत तरहकेँ बात होइत छै आओर जखन हमसब किछु जादाए परेशान भए जाइत छियै बात कए कए कऽ तऽ हमसब मिलके लूडो खेलय छी हमर दादियो खेलैया आओर हमसब बात करय छी आओर लगभग हर महीना ओ घर आबैया तऽ सब मिलके साथमे लूडो खेलय छी तऽ बहुत नीक लागैया ओना बुजुर्ग लोक मतलब बस दादी अछि अभी तऽ आओर घरमे सबसे जादा बुजुर्ग हमर सबकेँ ख्याल राखय वाली आओर घरके पूरा ध्यान भले सबसँ बुजुर्ग छथिन लेकिन सबकेँ ध्यान राखब हुनकर अभी तक कार्य छनि आओर आशा करय छी की हमेशा रहऽ आओर हमर दादी मतलब